आङो संनाय खावनायाव हाय खैफोद जानायालाय जाफेरबाय गोबां बेबादिनो संनाय खावनायाव हाय अराव सङोबा अरनि दुंख्रेंनायफोरजों हायनो अरखि अर अरा गोमोरब्ला अरखौ सुलुंना होनायावहाय अरखिफाेर देख्रुफला बायबाय आरो गेदेरथार खैफोद जानाया जाहैबाय आङो जेब्ला ओंख्रि सङो जेब्ला आं सबाइजों दावजों संदोंमोन अब्ला आङो अराव संदोंमोन नालाय अब्ला बे ओंख्रिखौ जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला आं खांनाे नागिरदोंमोन आराे बेयावहायनो खांनो नागिरनायावनो बोरैबा दैस्लिंनानैहाय साराया ओंख्रिया माने गोग्लैजोब्बाय आरो बे ओंख्रि गुदुङा आंनि आखाइयावहाय नांजाेब नांजाेबबाय आरो आरो नांजोबनानै आंनि आखाइया जोबोद गिदिर गिदिर थिफुजोबबाय आलौजोबबाय थानो हायै बादि जाबाय आरो जेब्ला बेबादि जायाे जादों अब्ला आङो सान्नै सान्थाम बेबादि सफथासेयानो माने खामानिखौ मावनो हायाखै मानो होनबा आगदा आखाइजोंनो नांदोंमोन नालाय बियो ओंख्रि गुदुङा नांब्रदोंमोन एफा गुदुं ओंख्रिया नांनायालाय आग आग आखाइयालाय थिफु खागोनना बरफ खागोन बिबादिनो जेब्ला ओंख्रिया गोलैदेरदोंमोन अब्ला आंनि आखाइयाबाे थिफुजोबनायजों आलौजोबनानैहाय माने खामानिफोरखौनो मावनो हायाखैमोन आरो आरो आं जेब्ला बेबादि थिफुदों अब्ला आं गोबाव सम माने थाथ'नांदों आरो मावनो हायाखै मुलि फुननानै लानांदों बे थिफुनायखौ हामहोनो थाखाय बे बेबादिनो गोबावथार थानांनायनि उनावसो हामनानैसो आं खामानिफोरखौ हाय मावफिननो हादों हानाे हादों आरो